شاہجہاں پور ایک بہت اچھا شہر ہے یہ بہت خوبصورت بھی ہے شاہجہاں پور كو سٹی آف فریڈم فائٹرس بھی كہا جاتا ہے یہاں اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل كے جیسے مہان لوگ بھی پیدا ہوئے شاہجہاں پور میں ندیاں بھی ہیں اور پاركیں بھی ہیں یہاں ایک گھنٹہ گھر بھی ہے شاہجہاں پور میں اسپتال بھی بہت اچھے ہیں یہاں شاپنگ مال بھی ہے بہت اچھا شہر ہے لیكن یہاں پر كچھ چیلنجیز بھی ہیں جیسے یہاں كی سڑكیں بہت خراب ہیں اور ان پر گڈھے بھی ہیں بارش ہوتی ہے تو یہاں پانی بھی بھر جاتا ہے اگر ان سب كمیوں كو دور كر دیا جائے تو شاہجہاں پور ایک بہت اچھا شہر ہوجائے گا